औ मा खालामदों माइफ्रालाय गायखांबायमोन गायखांनायालाय माइया रनजित गायबाय एसे आइजं गायबाय एसे मायब्रा गायबाय एसे दब्लायनै दब्लायथाम जोसायाबो दब्लायनै दब्लायथाम गायबाय गायनायालाय गायबायमोन दैयासो मा खालामो हाग्रायासो मा खालामो गायबायमोन ओमफ्राय नोंस्राला मा माथो गायखो

माइ गोसोमखौलाय गायाखै देग्लाय माइ गोसोमखौ माइ गोसोमखौ गायाखै देग्लाय दे आंनो खालमासि जोलै हरबानो जाबाय दे आब' दे खालमासि जोलै हर माइ गोसोमखौ

माइयाथ' थांनाय बोसोरावनो एक हाजार जाखाबायमोन देग्लायबा बेसेबां जायो माइफ्रासो जाना जाया मायजाबाथ' माइफ्रासो जाना जाया होनदां

गासै बिसिबां खै बिगा गायखो खै बिगा गायखो गासै खै बिगा गायखो जोंना गैया बे बोरिनिखौ गायनो हायासै बिगाबाया दहलानि साराय न' बिगाखौल' गायनो हाबाय ओरै दैयानो गैथारामोन ना दाखालि अखायानो हाथाराखैमोन नालाय बानदोबो गैया बानदो थाबासो जेब्लानो गोलो अब्लानो गायनो हायो बान्दो गैया नालाय अखाजों गायनाय नालाय ओंखायनो बे बोरिनिखौ गायासै एसेल' नालाय मानसिफ्राबो थोगोन साराय न बिगायानो जासिगोनलै होननानै गायनाय जाबाय आरो बेसेबांखौनो

दे होनबालाय खबरफ्रा मोजां ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां दे होनबालाय दोनथ'सै आब' दे माइ गायनाय फुनाया जाखांबायबालाय दे